ہمارے پاس چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے لیکن کبھی کبھی بجلی چلی جاتی ہے تو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے جیسا کہ فین آف ہو جاتا ہے فریج بند ہو جاتا ہے اور اسی طرح کولر بھی بند ہو جاتا ہے ٹھنڈے پانی جو رہتے ہیں وہ بھی گرم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ہمارا وائی فائی بھی بند ہو جاتا ہے فون ڈسچارج ہو کر سویچ آف ہو جاتا ہے اسی لیے بجلی جانے پر ہمیں کافی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے اور اسی طرح گرمی میں بجلی جانے پر بہت پریشانی ہوتی ہے پسینے آنے لگتے ہیں اور جب ٹھنڈی میں بجلی چلی جاتی ہے تو روم ہیٹر بند ہو جاتا ہے جس سے ہمیں ٹھنڈ لگنے لگتی ہے اور جب ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو پھر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں ہمیں بہت پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے جب بجلی کی کٹوتی ہوتی ہے مختلف موسموں میں مختلف مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بجلی کی کٹوتی ہونے پر اسی لیے بجلی چوبیس گھنٹے رہنے پر ہمیں پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور بجلی جیسے کہ اسی طرح برسات میں بجلی چلی جانے پر بھی بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں تو بجلی چوبیس گھنٹے ہمارے یہاں پہ رہتی ہے لیکن وقتاََ فوقتاََ کبھی بھی چلی جاتی ہے